हेलौ औ ओइ बै एनआरसिआथ' माखासे एन आर सि डाता प्रब्लेम जानानै दङ ओमफ्राय बियो माबोरै जानांगौ नोंथ' रिपर्टार हिसाबै नोंनाव सोंनाय जाबाय औ

औ आथसा

औ औ औ आथसा औ औ औ

औ बै एनआरसिनि एनआरसिखौ लानानै

जोंथ' पाब्लिकफ्राथ' मिथिरोङा जाहैबाय ना मानि एन आर सि मा मा गोदान गोदान होननानैहाय बिदि बुंलायोथ' बेनो आरो रिपर्टार हिसाबै नोंनाव सोंनाय जाबाय आरो औ दे दे दे